हैलो जी जी जी भैया डाक्टर साहब से आपकी बात हो रही है हाँ भैया तो अच्छा आपको फ़ीवर फ़ीवर हो रहा है फ़ीवर के साथ ये सब भी हो रहा है हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं तो भैया आप इसके लिए आपको वैसे यहाँ पर आना चाहिए वैसे मेडिकल राय मतलब मेरी क्लिनिक पर आना चाहिए है आप अगर टीवीमेट कराने का सूटेबल हों तो आप यहाँ आ सकते हैं नहीं तो फिर मैं वहीं का बताऊँ आपका कुछ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो सुनिए तो भैया अभी आप पहले पहले आप ऐसा करिए कि आप आपको बुख़ार आ रही है और उसके साथ सर्दी खाँसी भी है क्या अभी तो भैया सुनिए तो अभी आप पेरेसिटामोल खाइए फिर आपकी ठंड मतलब जो लग रही है आपको वो गर्मी में परिवर्तित हो जाएगी और आप यह देखिएगा देखिएगा कि ठंड लग रही है ना आपको पेरेसिटामोल खाइए अभी और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आप टेस्ट करा लीजिएगा क्योंकि यह यह ठंडी के साथ बुख़ार मलेरिया में होती है ज़्यादातर आप इसलिए टेस्ट करा लीजिएगा उसमें ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए और पहले तो अभी आप पहले अभी आप पेरेसिटामोल गोली ट्राय कीजिए एक और अगर उससे आराम नहीं लगता तो आपको टेस्ट करा लीजिए आप मेरे को रिपोर्ट भेज दीजिएगा टेस्ट करा कर हाँ ब्लड रिपोर्ट मलेरिया टेस्ट और भी उसमें होती हैं आर बी सी होती है बिडोल होती है इन सबसे भी आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड टेस्ट में मतलब आपकी शरीर की बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं हाँ और आपको उसके साथ जैसे सर्दी यर्दि आपको जी सर्दी यर्दि भी आपको है सर्दी खाँसी भी चल रही है तो आप अभी गर्म पानी का सेवन करें उबला हुआ पानी का इस्तेमाल लें और बिक्स से भांप लें इससे आपको कफ़ भी हो रहा होगा तो कफ़ भी ठीक हो जाएगा और अभी तो पहला पहली यही है कि भैया पहले पेरासिटामोल से ट्राई करें जा सकती है इससे हाँ नहीं तो फिर वो ही आप ब्लड टेस्ट कराएँ ब्लड टेस्ट आपको हाँ हाँ तो पहले आप पेरासिटामोल का ही ट्राई करें हाँ हाँ हाँ आप ब्लड रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सऐप कर सकते हैं हाँ तो मैं उसके हिसाब से सलाहें दूँगा ऐंड मेडिसिन आपको बता सकूँगा